जों जोंनि न'आव आलासि फैबा जों ओरैबायदि खालामो जे जों जेनेबा आलासिखौ जों न'नि लोखि साननानै जेनेबा आथिं आखाय सुनो दै होयो आरो ज'नो सियार बेरेनसि बहायना होयो बिजों लोगोसे जोङो साहा फानि आरो गय फाथै होयो जेनेबा जानो आलासिनो जों साहा फानिजों लोगोसे फिथाफोर माबा मोनसे होनो गोसो जायो जेरै एनथाब एनथाबखौ अन गुन्दै देनानै अन गुन्दै खालामनानै बेखौ साराय गुदुंआव एबा थावा गुदुंआव बि फिन्नानै गोबायै फिन्नानै सिबिं देना लानानै सिबिं गुन्द्राखौ जोङो जेनोबा थ्राय थ्राय लुनानै होयो आखायजों बिरना होयो एनि उनाव जोङो फान्नानै एबा माबाना माबानानै जोङो मा खालामो बेखौनो एनथाब बानायनाय जायो आरो जेनबा बेखौनो जों आलासिनो होनाय जायो आरो बिजों लोगोसे जोङो जानाय लोंनायनि जगार फारसे जोङो जेनेबा ओंख्रि संनायनि बिभागै दालि एबा माबा मोनसे संनायाव जोङो आलासिफोरनो होनो गोसो जायो जे अनला एबा दाव बेदर जेरै दाव बेदरखौ बुथारनानै दै गुदुंआव माबानानै बा हांस्रो बायनानैबो गोदानानै जोङो थावजों फियास आरि एवनानै एवफ्रामनानै आरो अनलाखौ जोङो दै गुदुं खालामनानै जेनेबा बेदरजों अनलाजों माबानानै अन गुन्दैखौ जोङो देना लानानै गा गारना होयो आरो ना बेनिफ्राय जों जो जेनेबा बेखौनो खारै खारै संख्रै हालदै फानलु जेनेबा अनेख बाहायजायो अनलायावबो बेखौनो जोङो बुङो मा अनला ओंख्रि अनलाजों दाव बेदर आरो बेनि अनगायैबो जों अनेख फाजा आलु मथर खबि बान्दा जेनेबा अनेख फाजा बानायनो गोसो जायो आरो ना आलासि फैबा मा होगोन मा होआ जेनेबा जि गोसो जायो जि थायो जों बेखौनो जों बानायनाय जायो बेनि उनाव जों आलासि थाङोबोला जेनेबा आलासिया जाखां जाहोखां लोंहोखां जेनेबा थांनोसै समाव जों मा खालामना हरो आलासिखौ जोंनि गोसोजों जोङो खुलुमनानै एबा इसोरनि बोर लानानै इसोरनो जोङो खुलुमनानै मान बावहरो जेनेबा बिहु फालिफोर होनानै जोङो जों बा गोसोखौ गोजोननाय मोनो बिदिनो जोङो जोंनि सान्नायफोरखौ जाफुंनाय बायदि मोनो आरो जेनेबा जोङो आलासिखौ जों न'नि लोखि सान्नानैनो जोङो जेनेबा बरायनाय जायोनालाय ओंखायनो बिहु फालिजों जों बरायनाय जायो